मां रोटी ठाहिण में जेतिरो थी सघे ओतिरो भई कलाक जी रैसिपी आहे त मां मुने कलाक में सुठे नमूने ठाहे वठां अहिड़ो कुझु अहिड़ी कोशिशि कंदमि अ रेसिपी सुठी ठही वञे उन अ हिक दफ़ो घर में चांवर बची पिया हुआ त मां सोचियो के हिन चांवरनि जो कुझु कजे त मां उन चांवरनि खे अ सुठी तरहां नमूने उनखे वघारु ॾेई करे अ राई जीरे जी ऐं कढ़ी पतो विझी करे उनखे मां कुझु टेस्टी करण जी अ कोशिशि कई उनखे वधीक टेस्टी करणु लाइ मां उनखे हुनमें सोया सॉस ऐं इहो अ चिली सॉस इहो सभु विझी करे उनखे अ चङी तरहां थोरो ठाहे करे ऐं पोइ डीस में मां उनखे विझी करे ऐं मां मथां मायोनिस अ मायोनिस सॉस अ विझी करे मां सभिनीनि खे खारायो त उहो सभिनीनि खे ॾाढा वणियां